हमरा देशमे भारतमे मुसलमानो हय कुम्हारो हय मलाहो हय मण्डलो हय सब गोरन मिल जुलके रहली ने झगड़ा लड़ाइ भेल पाबनि कैली सब कोइ मिलिके आइन बाइन देली खैली पीली रहली एक ठाम ने कोइ तरह के झगड़ा लड़ाइ पहिले जाति पाति बुझैत रहलैए नहि खयलक पीलक ने देहमे सटलक आब सब मिलि जुलिके खैली अपन मिलि जुलिके रहली ने झगड़ा ने लड़ाइ ने कुछो पाबनि उबनि पबनी उबनी कैली देली आइन बाइन खैली हमहूँ सब आइन बाइन देलक खैली पीली रहली मेल बेहबारसँ सब तरहके रोजगार हय सब अपन अपन कोइ माछ मारलक कोइ अपन कुम्हार अपन बरतने गढ़लक ई सोल्हकन कोनो अपन काज कइलक कोनो नुये अपन बेचलक मोबाइलसँ अपन देखके पसन्द कऽ कऽ लिखिके भेजलक ओइ मोबाइलपर आयल